हमरा बुनैसँ एको लक्ष्य छै जेकि हम अपना नातीके लिए एक स्वेटर बनाबैला चाहै छियै जे कि हमरा बहुत सुन्दर लागै छै जकरा बच्चा दैला हम अपना दैला चाहै छियै जे आओर ये सुती जे ई ऊन होइ छै ओकरासँ हमरा स्वीटर बुनै छियै जे फेदरवला ऊन जे छै से जल्दी भए जाइ छै बनाबैमे आसान रहै छै आओर जल्दी बनि जाइ छै ओकरा हमरासब अपना तरीकासँ बनाबै छियै बुनाइ ओकरामे डिजाइन दै छियै जे तरहके दो कलरके भी डिजाइन दए कऽ बनाबै छियै आओर ओकरमे आओर एक कलर एक कलरसँ भी डिजाइन बनाबै छियै

कढ़ाइ करके अपन सुइके भी कढ़ाइ करै छियै काँटासँ तैयार करके ओकरामे सुइके भी कढ़ाइ करै छियै आओर ओकर जे छै काँटासँ भी ओकर डिजाइन पेटर्न तैयार करके हम अपन बच्चाके लिए ईसब चीज करै के लिए तैयार रहै छियै आओर ओकरा तैयार कऽ के ओकरा पिनहाबैके कोशिश करै छियै यही सब हमरा सबके घरके घरेलू अपन जे छै से घरमे बना कऽ स्वेटर भेलै जेनाकी स्वेटर भऽ गेल फ्रॉक भऽ गेल ये सब हमरासब बना बनाके अपना अपना ये सब तैयार करै छियै